मुजाखौ आंलाबोदों फसानानै दा आं फसायनाया गाज्रि जादों आरो बे हिसाबैनो आं फसायासै आरो गाज्रि जानायखाय नांला होननाय जाबाय आरो